ہمارے یہاں ڈانسرز کو بہت ہی مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو سپورٹ نہیں ملتا گھر والوں کا اور بھی مطلب سوسائٹی کا اور ان لوگ کو سپورٹ نہیں ملتا کہیں سے مدد نہیں ملتی ہے ان لوگوں کو ان لوگوں کے پاس یا تو پیسہ نہیں ہوتا یا کچھ بھی پروبلم ہوتی ہے تو ان لوگوں کو مدد نہیں مل پاتی ہے ٹائم پر جس وجہ سے وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں جو وہ سیکھ رہے ہیں ڈانسنگ سیکھ رہے ہیں جو بھی وہ سیکھ رہے ہیں وہ ٹائملی نہیں کر پاتے ہیں کچھ پیسوں کے اشوز سے کچھ سپوٹرس کے اشوز سے وہ لوگ اپنے کام کو ٹائملی نہیں کر پاتے تو ہمارے یہاں کوچنگ اور کوچنگز کی بھی بہت ساری وہ ملتی ہیں ان کو سمسیائیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کوچنگس نہیں مل پاتے جلدی سے آس پاس کوچنگس ہیں لیکن بہت دور دور ملتے ہیں جو بچے جو ہیں مطلب لیٹ نائٹس گھر نہیں آ سکتے آنا جانا نہیں کر سکتے مطلب وہاں کا تو وہ لوگ نہ جو بہت ہی دور رہتے ہیں کوچنگ سے تو ان لوگوں کو بہت پروبلم ہوتی ہے ان سب میں